हांव जायते खेपे हायकाक गेलां तेन्ना सगल्या सगले खेपे हांव पंगडांनी गेलां पंगडांनी म्हणजे बसीन वचप आनी खंय देवप एका विशिश्ट जाग्यार देवप आनी मागीर दोंगर दोगुल्ली अशें सोडून वचप एकल्यान वच्चे परस अनवळखी वाटेर पंगडान गेल्लो बरो कारण आनी मनीस सांगता आसताना आमकां एक आदार कसो मेळटा ना जाल्यार कोणूय उलोवपाक तरी मेळटा हायकाक वतना आपलें सगलें आदाराचे म्हणजे जशी बडी उदकाची बाटली हें सगलें घेवन वचप बरोबर एकदां आमकां एक कठीण अशी दोगुल्ली पार करची पडली आनी तेन्ना पंगडानी वचप एकलो वच्चे परस कित्याक बरें तें समजलें आमी जशें जशें एक एकलो वयर सरतालो तशें तशें दुसऱ्यांक सकयल्यांक आदार दित वताले ती दोगुल्ली एक उबी वणत कशी हेवटेन तेवटेन पाय दित सांबाळीत वच्चे पडटाले आनी पंगडातलो सकयल मनीस आसा आनी वयर मनीस आसा अशें चिंतून आदाराक कोण तरी आसा म्हणून पंगडानी वचप सदांच बरें